हलो मां अजमेर मां हरीश ॻाल्हाए रहियो आहियां मुंहिंजी घर जो आहे लाइट जो बिल तमामु घणो थो अचे ऐं तव्हां वटि सूर्य जी पैनल आहे ऐं मां उहो लॻाइण थो चाहियां त तव्हां मूंखे इन जे बारे में थोरी विस्तार सां ॼाण ॾींदा त जीअं मुंहिंजो टाइप जो रेट आहे उहो थोरो जनरेट ते घटि असर पए ऐं बिल थोरो घटि अचे त महिरबानी करे मूंखे इन जी ॼाणु ॾींदा